हाँ हाँ बोलिए हाँ है दो दो तीन बच्चा हैं यहाँ पर नहीं हम लोग नाम लिखाए हुए हैं बच्चा का पढ़ रहा है अरे इस्कूल में नाम लिखा

नाम हम लिखाऍं हैं प्राइवे से या हम लोग तो दे आऍं हैं नाम लिखाएं हैं कैसे ले आऍंगे जैसे क्या कराएँगे

हम लोग तो करा हम लोग तो कराए हुए हें तो का कैसे कराएँगे

फिर देखैं जब दसों हजार नाम होगा तब ना हम कराऍंगे बच्चा को हाँ ठीक है आप सब दिक्कत है ठीक है बच्चा को दो बच्चा हम पढ़ते एक में पढ़ता एक बच्चा है घर में दो बच्चा के पढ़ाते हैं अभी हम ठीक है बच्चा है है हमको आपको दे देंगे हमारे बच्चा को बहुत सारा बच्चा है हम लोग को हाँ हाँ हैं घर में हैं आस पड़ोस के हैं बहुत बच्चा हैं

हाँ हम देंगे ठीक है हम सब बच्चा के दे देंगे तो सात आठ दस ठो बच्चा है ना उन सबको दे देंगे

हम हम सबको जनकारी दे देंगे हम सब कर देंगे नही मर्जी होगा अपन जाएगा अपना कर लेगा सब बच्चा हम लोग तो हम कराऍंगे बच्चा को